जी मैम जी मैम

हाँ मैम बता दीजिए आपको कौन सा मोबाइल फ़ोन चाहिए अच्छा वीवो वी ट्वेंटी सेवन प्रो चाहिए आपको

आप उसको ई एम आई पर लेना चाहेंगे या फुल डाउन पेमेंट करेंगे या फाइनेंस कराएंगे ई एम आई पर लेना था तो मैम आप कितना ई एम आई पहले डाउन पेमेंट कितना करेंगे आप हम को ये बता दीजिए नहीं मैम ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो थर्टी फोर थॉज़ेंट का फ़ोन है उसके लिए आपको कम से कम नहीं तो एट थॉज़ेंट या फिर टेन थॉज़ेंट देना ही होगा मैम मैं अपने शॉप के लिए बता रही हूँ जिस टाइप से हमारा शॉप है आपके फ़ोन का अगर कुछ भी होगा उसका हम इंश्योरेंस भी कर के देंगे और अगर आपके फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे हम आपके यहाँ ही देखेंगे अपने यहाँ ही देखेंगे ठीक है मैम वो तो आपको मिल जाएगी उसका देखिए हमारे जो भी है कैमरा क्वालिटी बेस्ट है उसका पा सिक्योरिटी सिस्टम भी अच्छा है और जो सिस्टम अपडेट अभी आया है वो सब से लेटेस्ट वर्ज़न का सिस्टम अपडेट है जी मैं आपको दो मॉडल चाहिए था तो मैम कौन कौन सा आपको मॉडल चाहिए ये बता दीजिए मैम उसका जो भी मॉडल है उसका बस बैक कलर्स अलग आएंगे हमारे पास अभी स्टॉक में ब्लैक है ब्लू है जी मैम इसका जो भी रैम इसका छः जी बी रैम है और एक सौ अट्ठाईस जी बी रोम है तो मैम देखिए हमारा जो भी ये फ़ोन है वो वाटरप्रूफ रहेगा कोई भी पानी रेजिस्टेंस वाटर रेसिस्टेंट है इस में पानी से कोई भी नुक़सान नहीं पहुंचेगा और इसका जो भी गारंटी आपको नहीं होगी इसकी वारंटी होगी थ्री इयर्स की गारंटी नहीं है मैम वारंटी मिलेगी आपको जी मैम थ्री इयर्स के वारंटी मिलेगी और हाँ ये फ़ोन जो भी है वो अभी तक का स्ट्रांगेस्ट फ़ोन है जल्दी गिरने पर इसका डिस्प्ले पर कोई असर नहीं पड़ता और इसका डिस्प्ले कर्व में है कर्व डिस्प्ले है जी मैम आप मंथली मेरे को टू थॉज़ेंट सबमिट कर दीजिएगा मैंम आप ई एम आई पर ले रही है तो वो तो आपको ऐसे ही लेना होगा फाइनेंस कराए रहती तो फिर उसका रहता है ई एम आई आपको ऐसे ही देना पड़ेगा जी जी मैम उतना ही आप जैसे मन या तो कैश कर सकते हैं या तो अकाउंट से कर सकते हैं आपका जैसे मन वैसे कर सकते हैं अगर आप अपना अकाउंट कर देते हैं हमारे से तो मंथली ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से दो टू थॉज़ेंट कट जाएगा ठीक है मैम तो आपको जब भी लेना हो आप हमारे शॉप पर आ जाइए और और ले लीजिए ओके मैम